हेलौ औ

माने नै बे दाथ' बोथोर फैबाय बे माइ गायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदोंमोन आं एबार माने इसे बा बारा जाब्रेनानै गेलेम ब्रेनानै माने जोलैखौ दोननो हायाखै आङो आरो बै मारा होनायाबो लगाय लथाय जादों औ ओमफ्राय दा जोसाफोर जोलै दं नामा बे पानजाब जोसा

औ औ औ

औ औ माइ गोसोम दं औ औ औ औ औ औ औ थाङो

औ औ औ महनसेयाव औ बहाय औ

औ औ औ औ औ औ औ मोजां औ गलाय गथाइ जादों औ औ गेजेर हानिफ्राय

सोमदेरो

औ औ

औ औ ओमफ्राय बे रनजिदाबो जाथि मोननै दं नामा मोनसे मोनसे इसे फिसा फिसा मोनसे इसे गिदिर गिदिर

अ' आदसा सा

जा दा हास्लाबगोन जाहैबाय हासार थानाय थायै बेफोरजों

औ औ जायखिजाया नोंनो खबर होखाबाय आं नों माबाबानो जाबाय बिहरबानो उनफ्राव रायज्लाय औ